اگر کوئی انسان ہمارے گاؤں میں وزن کم کرنا چاہتا ہے تو ہمارے گاؤں میں اس کو کچھ گھریلو نسخے پر عمل کرنے کی صلاح دی جاتی ہے جو نسخے پورے گاؤں میں مشہور اور مقبول ہیں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ بڑھا ہوا وزن ایک بیماری کی طرح ہے تو اس کے کم کرنے کے لیے ہمارے گاؤں میں کچھ نسخوں کی صلاح دی جاتی ہے جیسے کم تیل والا کھانا کھلایا جاتا ہے پیٹ بھر کے کھانا کھانے سے روکا جاتا ہے اور صبح میں دوڑنے کے لیے کہا جاتا ہے صبح میں دوڑنا ایک موٹاپا کم کرنے کے لیے فائدہ مند ہے اور شام کو اس کو دوڑنے کے لیے کہا جاتا ہے اور ورزس ورزش کرنے کے لیے کہا جاتا ہے ورزش بھی موٹاپا کم کرنے کے لیے ایک فائدہ مند نسخہ ہے فاسٹ فوڈ کھانے سے روکا جاتا ہے اور اس کو تیراکی کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کم کیلوری والے کھانوں کو کھانے کی صلاح دی جاتی ہے